हाँ हैलो अरे भाईसाब में यह बोल रहा था के अपने को अपना ऑफिस की लाइट का इनोवेशन करवाना है प्लीज चेंज करवा दो तो अपना बारह बाय अठारह का ऑफिस है किसी के लाइट हो और ऊपर अपने को थोड़ी डेकोरेशन ओल्ड है तो इसको थोड़ा सा न्यू करना है तो मेरे को हाँ हाँ यह अन्डरग्राउन्ड में ही है ओपन में ही है कभी नहीं अपन अपन ने छत ही है तो इसकी वह छत पर लाइट अगर लगी हुई है बट कुछ कनेक्शन है तो करना है आपको तब तो मैंने बनवा ली थी वह और उसमें वोह बलब वाग है वह डलवा लिए थे तो उन्होंने कनेक्शन निकाल कर छोड़ दिए है ना ठीक है तो मुझे ये एक तो बता दीजिए कितने क्या पाइंट से लोगे या टोटल कितना पैसा लोगे या फिर इसपे एस्टीमेट बनाकर मेरे को कर देना हाँ नहीं नई लाइट भी है ना अपने पास हाँ हाँ

नहीं वह तो आपका भोना नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है भाईसाहब ऐसा है कि मेरे को यहाँ ऑफिस में एश्टीमेट लगाना पड़ेगा पहले के इतना की कितना इतना खर्च आ रहा है और इतना काम मुझे करवाना है एक एस्टीमेट मुझे आप बनवाकर दीजिए और मटीरियल आपको नहीं मटीरियल आपको सब लोटस लोटस इलेक्ट्रॉनिक से खरीदना है अभी वहाँ पर सबसे अच्छा सामान मिलता है है ना वगैरह सब बाद की बात है पहले आप एक मेरे को एक एस्टीमेट बनाके दे दीजिए और और वहाँ से सामान जो जो आपके यहाँ देख लो आकर क्या सामान लग रहा है और सामान की लिस्ट बना लो लोटस से सामान निकलवा लो है ना इतना पेमेंट बन रहा है फिर वह सामान का और आपका टोटल अमाउन्ट इतना बन रहा है लेबर इतनी लग रही है आप मुझे इस्टिमेट बनाकर दे दीजिए है ना जी ठीक है ना ओह ओके ओके ठीक है दस बारह हज़ार तो ठीक है ठीक है हाँ ऑफिस में हूँ मैं आ जाओ ठीक है ठीक है